मां घणेई दफ़ा ऑनलाइन तव्हां शयूं घुराइयूं आहिनि केॾी शयूं घुराई आहिनि पर मुंहिंजो तज़ुर्बो हुननि मां सुठो हुओ पर जॾहिं पहिरों दफ़ो मां कपिड़ा घुरायां त मूंखे हुन मां लॻो कि कपिड़े में असांखे हथु लॻाए करे हुनखे ॾिसी करे अघु कथाए करे पोइ ई वठणु घुरिजे ॾिसण में त इहे जाम सुठा पिया लॻनि जंहिं महिल असां ऑनलाइन ते ॾिठासीं कलर बि ॾाढा वणंदर हुआ पर जंहिं महिल शइ घरु आहे त कपिड़ो हथ लॻाइण सां ई एग्री पियो लॻे न ही वणे पियो न ही कलर पियो समुझ में अचे जाम फ़र्क़ु हुओ कलर में बि न ही फ़िटिंग उहा ही जीअं लिखयल हुई इनकरे मुंहिंजे हिसाब सां जंहिं महिल असां कपिड़ो वठूं था त असांखे उहो ॾिसी करे वठणु घुरिजे ऑनलाइन न घुराइणु घुरिजे